ہمارے گھر میں اخبار پڑھنا ایک بہت ضروری واقعہ ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہر عمر کے لوگ ہر طرح کا اخبار پڑھتے ہیں گھر میں جو اردو اخبار آتے ہیں ان کے نام ہیں اخبارِ مَشرِق اخبار منصف اور روزانہ انقلاب اگر ہم ان اخباروں کی بات کریں تو وہ اخبار ہماری روزانہ ضرورتوں کو پورا کرنے میں ہماری بہت زیادہ مدد کرتے ہیں جیسے بہت سے لوگوں کو اخباروں میں ایڈیٹرس کے پوائنٹ آف ویو کو دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح اس بات پر کتنے بہتر طریقے سے بول سکتے ہیں یا پھر جو بڑے بوڑھے ہیں وہ ان اخباروں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں یا اخبار کے اس پنّے پر زیادہ دھیان دینے غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اکھبار کسی نیتا یا کسی پالیٹیشین کی بات پر یا کسی کسی چیز پر وہ بتا رہے ہوں کہ ان کا رویّہ یا ان کی بات کیسے کی جا رہی ہے اگر ہم اخباروں کا اثر بچوں پر دیکھیں تو بچّوں کی تعلیم کے لیے بھی اخبار بہت ضروری حصّہ بن گیا ہے اگر اخبار بّچوں کی تعلیم میں انہیں آگے بڑھنے میں روک رہا ہے یا انہیں آگے بڑھنے کی صحیح راہ نہیں دکھا رہا ہے تو یہ بھی ایک بہت ہی غلط قدم ہو جاتا ہے کچھ اخبار بےکار کی غلط خبریں چھاپتے ہیں جن کی وجہ سے بچّوں کی بھی تعلیم پر اثر پڑتا ہے اور بچّوں کو بھی لگتا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں یا وہ جو چاہ رہے ہیں یا وہ جن تعلیموں کو پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہیں ہمیں ان پر زیادہ غور کرنا چاہیے ان پر بات بھی کرنی چاہیے اخباروں کا حِصّہ بچوں پر ایک بہت بڑا اثر ڈالتا ہے اگر